हॅलो सुजय हॉटेल न्ही आमी जेवणाची वॉडर दिल्ली तुमच्या रॅश्टॉरमँटान तेन्ना आमकां किदें किदें तुमचे कडे आसा आयटम आमी सांगले ते मशरूम शीत सुंगटाची कडी नुस्तें तिसऱ्यो आनी सालाद असलें सांगलां आनी तुमचे कडे कितें हें आसा न्ही पिवपाक थंड तें किदें कोक लिमका मिलिंदाफ फांता डीव लस्सी तितुनचें आमकां न्हू डीव लस्सी आनी लिमका इतके आमकां तांच्या बरोबर ते ऑडरीन धाड आनी जालें